बचपनके जे नीक याद है से बचपनमे खेलनाइ कुदनाइ आओर अपन खेललीह दोस्त सभके जरे कबड्डी हो गेल बैट बाँल हो गेल अब इहै सभ है आओर बचपनमे अपन नानाके यहाँ नानीके यहाँ खूब घुमलीह आ मम्मी जरे पपा जरे गेलीह आओर अपन घुमलीह वहाँ मामाके यहाँ नाना नानी मामा इसभसँ भेँट मुलाकात भेल फुआ फूफा एहि सभसँ आओर अपन यार दोस्त सभके जरे मिलके खेललीह अब ऊहै सभ जेहै बात अखन आब बड़ भेलाके बादमे याद अबैया कि बचपन ठीक रहै कि खेली कूदि कोइ अथि न बेफिकरीसँ एकदम कि कोइ अथि न दियाद दोस्त सभ अपन एक साथे खेली कूदी सुबहसँ शाम तक अपन खेलैत कूदैत शाम होइ आओर सभ आदमी जरहि रही आब जेना जेना सभ बड़ भेल अपन अलग अलग होइत चल गेल आब कोनो पढ़ाइके लेल कहीं गेल कोनो कहीं आब एहिसे एहिमे वएह सभ बात बचपनके एक साथे रहनाइ खेलनाइ कुदनाइ नानाके नानीके घरे मम्मी पापाके जरे एकदम तैयार होइके उत्साहसँ कि नानाके यहाँ जाइ छी नानीके यहाँ जाइ छी फुआके यहाँ जाइ छी सभ बात अब याद अबैया तऽ एकदम बचपनके याद जे है सोचै छी तऽ ताजा हो जाइया पूरा एकदम उत्साहके साथ लगैया कि जाहिसे फेर बचपनेमे वापसी चल जेतीह तऽ एकदम आनन्दे आ जाइत